हैल्लो हैल्थ सुपरवाइजर होर बोल्ला दे ऐक्चुअली में ओह् पुच्छना हा कि मिगी हस्ताल कोह्की कोह्की फैसिलिटी थ्होनियां न ते उसदे मिगी बड़ा डाउट आवा दा

हां जी हां जी अच्छा अच्छा नेईं नेईं ओह् ऐक्चुअली ओह् बी पुच्छना हा कि टैस्ट कराने हे में किश ते ओ होई जाङन अच्छा अच्छा ते अगर खर्चा अगर पंज लक्ख दे अंदर होग ते ओह् बी कार्ड उप्पर होई जाना अच्छा ते रौंह्ने दा सारी फैसिलिटी उत्थुआं गै थ्होनी अच्छा अच्छा अच्छा मतलब कोई प्रॉब्लम दी गल्ल निं ऐ मतलब साढ़े हां नि ऐक्चुअली मेरे पैह्लें रिश्तेदार बी रेह् न इक उ'नें केह् आखदे ओह् बी हास्ताल गै एडमिट हे ते ओह् आक्खा दे के उ'नें बड़ी प्रॉब्लमां फेस करने पेइयां ताईंयें महा इक बारी क्लियर करी लैं के कोई नेईं ते प्राइवेट हास्ताल गै जाइयै कराने अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ